हमर अतऽ घरसँ जे छै से आहाँके दू तीन किलोके दूरीपर जे बैंक छै जैसे सेंट्रल बैंक एकटा पाँच किलोमीटर दूरीपर यऽ कुमार खण्ड जाहिमे छै स्टेट बैंक ताहिके बाद आहाँके दू किलोमीटर बैसाठ पञ्चायतोमे यऽ आहाँके बैंक छोटका बैंक सब आइ काल्हि जे चलल यऽ बैंक कहय छै ओकरा सी एस पी बैंक सब बैंकमे बढ़िआँ पैसा दइए बुजुर्ग सबके लेल जे छै से उ घरोपर चलाबय छै आओर औण्ठा लगाकऽ पैसा निकालि दै छै आओर बगलमे भी जे छै अथी दोकान सब खुलल छै जाहिमे आइकाल्हि तऽ ईहो चलय छै आहाँके मोबाइलोपर पैसा निकलि जाइ छै उ कोनो दिक्कत नहि छै हर चीजके सुविधा आब बढ़ियें भेल छै आओर सबसँ बेसी आहाँके मुरली गञ्ज आहाँके सात किलो मीटर दूर छै ओतहु आहाँके बैंक छै स्टेट बैंक ताहिके बाद सेन्ट्रल बैंक उत्तर ग्रामिण बिहार बैंक ईहो बैंक छै बैंक बहुत यऽ आब बढ़िआँ सुविधा भए गेलय बैंकोके आब टोटो हर वक्त जाइते रहय छै टेम्पू भी जाइ छै सबपर बैठकऽ अपन जा सकइए अपन अपन आदमी लए कऽ जाइ छै अगर बेसी बुजुर्ग सब रहय छै ओकरा लेल जे छै से ओतऽसँ आबि जाइ छै कैशियर आओर औंठा लअ कऽ पैसा एतऽ दए दै छै कोनो दिक्कत नहि छै ओकर बाद मोबाइलोपर पैसा निकालि दै छै कोनो दिक्कत नहि छै बैंक सबके दू तीन किलो मीटरके दूरीपर छै बैंकसब नजदीके यऽ सब चीज सुविधा बढ़िआँ भए गेल छै आब पहिलेसँ बहुत सुविधा बढ़िआँ भए गेलय पहिला एहन नहि रहय जे कि आब भए गेलइया जगह जगहपर बैंक भी भए गेलइए रोड भी जगह जगह वहाँपर बनिये गेलइए कोनो दिक्कत दिक्कत नहि छै बैंक दू तीन किलो मीटरके दूरीपर बैंक सब छै आहाँके अइसँ बेसी नहि आओर समयसँ पैसा भी निकलि जाइ छै कोनो बात नहि छै पैसा निकालयमे भी कोइ दिक्कत नहि छै कोनो कठिनाइ नहि छै जे हँ केना निकलतय कोइ परेशानी नहि छै आब हर जगह सब सुविधा भए गेल यऽ कोनो दिक्कत नहि पाँच हजार दस हजार पचीस हजार बीस हजार जत्ते जे निकालु सब मिल जाइ छै कोनो दिक्कत नहि

जाइयोमे कोनो दिक्कत नहि मोटर साइकिल सबसँ अपन लए कऽ जाइ छै तैयो दै छै ओकरबाद एतऽ आबि जाइ छै नजदीक तऽ तैयो दै छै पैसा औण्ठापर आहाँके सी एस पी भी दए दै छै आओर नहि तऽ घर तक ओहन जब पूरा बुजुर्ग रहय छै तऽ घर तक भी आबिकऽ ओकरा मोबाइलमे सँ पैसा निकालि दै छै कोनो दिक्कत नहि

तीन किलो मीटर दूरी छै पाँच किलो मीटर दूरी आओर सात किलो मीटरके दूरीपर जे छै से बैंक छै आओर आओर एकटा आओर बहुत नजदीक छै